जय झूलेलाल साईं साईं असांखे न उहे गाॾी खपी पे स्विफ्ट जेकी असां तव्हांखा पहिरियों कराई हुईसीं उहो जाम सुठी हुई गाॾी हुई हुन जी म्यूज़िक सुठी हुई ए सी सुठी हुई सीटूं बि आरामदायक हुयूं उन जूं असांखे उहे खपे असांजो हींअर वरी ॿाहिरि थियो आहे प्रोग्राम वञण जो अमृतसर पासे त असांखे उहे ई स्विफ्ट गाॾी खपे पई हींअर उहा जाम सुठी हुई हिन जे करे जय झूलेलाल